रांदचे कुडींत एकट्यानूत काम करच्या पेक्षा आपल्या बरोबर जर आनीक सांगाताक जर कोणूय आसत काम करपाक जाल्यार काम करपाक उमेद येता तशेंत कामूय बेगीन जाता आनी रांदपाक उमेद येताच त्याच प्रमाण आपलें रांदची कूड म्हणटा ती सदांच निवळ दवरची आपलो ओटो म्हण चूल म्हणा ही सदांच निवळ आसची रांदची कुडीन भितर सरना बरोबर अशें दिसपाक जाय आह आज म्हजो ओटो निव्वळ आसा अशें दिसपाक जायना की ओट्याक पळयल्या उपरान तकलेक आटयो पडटात म्हणून आपली रांदची कूड सदांच आपणें निवळ दवरची